ایک ہی وقت میں دو الگ الگ طریقے کی ڈشیز بنا کر اور کم وقت میں میں سیکھنا چاہتی ہوں اور وہ اس لئے مشکل ہے کہ وقت کم ہو اور الگ الگ وہ سب اس میں ہوں گے تو مشکل ہوتا ہے